हलो नमस्कार कहाँ से कहाँ से है आप नहीं गाँव कौन सा पड़ता है आपका अच् अच्छा अच्छा तो कौन मारने को धमकी दे रहा है अच्छा अच्छा अनजान नम्बर है अच्छा एक सौ बारह आई थी अच्छा धमकी में क्या बोला उन्होंने अच्छा आपको लगता है कौन होगा वो शख्स कोई जानकारी में है आपके या आपकी किसी से दुश्मनी है ठीक है फिलहाल आप थाने आईए और एप्लीकेसन दीजिए और मैं संज्ञान में लेता हूँ और फिर उसके देखो कितने डंडे मरवाता हूँ जो धमकी दे रहे हैं न उसको समझ में आ जाएगा तो आपको आपका कोई पैसे का लेनदेन तो नहीं है नहीं तो आखिर क्यों धमकी दे रहा है आपको कुछ आपको आइडिया होगा क्यों धमकी दे रहा है कहां का रहने वाला है कौन है तो आप हमारे थाने आईए और एप्लीकेसन लिखवाइए हम साथ में सिपाही भेजते हैं और इतने डंडे मरवाएंगे दु कि दोबारा आपको वो धमकी नहीं देगा हाँ हाँ ठीक है बता रहे हैं आप निश्चिंत हो करके हमारे यहाँ थाने पर आईए और अच्छा अच्छा तो आपको आवाज से नहीं लगा या पहचान नहीं पाए कौन है हाँ हाँ अच्छा तो लग रहा है कोई है आज ही पास का तो ऐसा करिए आप पहले तो पहले तो आप हाँ कोई आप ई आप जान नहीं पा रहे हैं आपके आस ही पास का है और आप थाने आईए एप्लीकेशन दीजिए हम दो सिपाही भेजते हैं और दो चार डंडे मरवाते हैं सही आ जाएगा पकड़ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा नहीं ड आप डरिए ना जिसने धमकी दिया है आपको ना वो समझ में आ जाएगा उसके हाँ आप निश्चिंत रहें ठीक है हाँ ठीक ठीक नमस्ते ठी ठीक ठीक नमस्कार नमस्कार